मैम नमस्ते हम बाहर में रहते हैं रूम लेकर हमको खाना बनाने नहीं आता है आप हमको सीखा दीजिए सब्ज़ी वब्ज़ी हमको नहीं आता है बनाने कटहल की सब्ज़ी हमको बताइए नहीं कटहल की सब्ज़ी बताइए हाँ मैम कितना कितनी फ़ीस है इतना महँगा मैम थोड़ा कम करिए अच्छा ठीक है मैम बताइए हमको जी

अच्छा और पराठा कैसे बनता है

आलू का पराठा कैसे बनता है अच्छा अच्छा ठीक है मैम आएँगे हम नमस्ते